नमस्ते भैया हाँ हमारे यहाँ आदमी दस लोग हैं हमको सुबह का नास्ता दस लोगों को दस प्लेट में और शाम का भोजन मिठाई के साथ हाँ दस लोगों हाँ छोला चाऊमीन सुबह का नाश्ता चाहिए हमें शाम के टाइम धुवल चावल रोटी सब्जी हाँ दस लोगों की ये व्यवस्था है करनी है आपको और कितना कुल जोड़ के कितना पैसा हुआ नाश्ता का और खाना का बहुत है पाँच सौ कहाँ कितना महंगाई हैं पाँच सौ बहुत है कुछ कम करिए सौ कम करिए पचास नहीं सौ हम दस लोग भोजन कर रहे हैं हाँ सौ कम करिए सौ चार सौ हम देंगे दस लोगों को अरे सौ कम करिए ना दस दस रुपये तो हो रहा है एक के पीछे

अरे ठीक है तो हम लोग दस लोग ही रहे हैं चलिए ठीक है सलाद भी रहेगा साथ में

सब में क्या क्या रहेगा हाँ ठीक है तब तो अच्छा है सलाद में क्या क्या देंगे उसमें हाँ तो ठीक है हम लोग आते हैं आप सारी व्यवस्था करिए ठीक है चलो नमस्ते